ہندوستانی ملازمت کا بازار دو طرح کے ملازمت پر بٹا ہوا ہے اول پرائویٹ سیکٹر دوم سرکاری سیکٹر پرائویٹ سیکٹر میں ڈیوٹی پرماننٹ نہیں ہوتی یعنی جب چاہیں کو نکال سکتے ہیں یہ ایک چیلنج ہے موقع یہ ہے نوکری آسانی سے لگ جاتی ہے رہی بات سرکاری کی ملازمت کی تو وہاں ملازمت بہت مشکل سے لگتی ہے اگزام نکالنا پڑتا ہے انٹرویو دینا پڑتا ہے یہ ایک چیلنج ہے لیکن نوکری آپ کی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے ریٹائرمنٹ تک جب تک آپ ریٹائر یہ ایک مواقع ہے جو ہمیں ملتا ہے سرکاری نوکری میں